جی میں صنوبر بات کر رہی ہوں جی مجھے یہ جو ہماری سوسائٹی کا رینوویشن ہو رہا ہے اس سے رلیٹیڈ آپ سے کچھ بات کرنی تھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ویسا ہماری سوسائٹی میں جو رینوویشن ہم لوگ سب اپنے گھروں کا کرا رہے ہیں تو ہم ایسا کریں کہ باہر کا جو رینوویشن ہے تو ہم اپنے اپنے حساب سے نہ کرائیں بلکہ سب کا ایک جیسا گھر رہے گا سوسائی سوسائٹی ایکریکٹیو لگے گی اور اچھی دکھے گی اور ایسا لگے گا کہ مطلب سب میں میل جول زیادہ ہے جی نہیں میں نے ابھی کسی سے بات نہیں کی میں نے سوچا کے پہلے مطلب آپ لوگ سے کچھ کسی کسی سے بات کر لوں پھر باقی ہم مطلب ہم لوگ جو ہیں تھوڑے کلوز نیبرس ہیں آپس میں بات کر لیں باقی لوگوں سے پھر بات کر لیں گے جی جیسا ہوگا میٹینگ میں ہوں ہوں ہاں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ باہر کا کچھ مطلب ہم لوگ الگ کریں تھوڑا ہوں ہوں ہوں اور باقی سب جو ہمارے نیچے جو ہمارے پارکنگ پارکنگ ایریا ہے اور ہمارا کمیونیکیشن ہال ہے میٹنگ روم ہے ان سب کو بھی الگ طریقے سے دکھے باقی مطلب ہمارے یہاں تو سارے کچھ ایویلیبل ہے بٹ ہم اس کو تھوڑا الگ لک دیں تاکہ پتا چلے یہ ہمارا میٹنگ ہال ہے یہ ہمارا مطلب کہ سب ایریا کو الگ الگ ہم لوگ ڈیوائڈ کریں اچھے سے وہ پتا چلے جو ہمارا گیمینگ ژون ہے اس کو اچھے سے

ہاں ہاں باقی جو ہمارا گیمینگ ژون ہے بچوں کے لیے اس کو بھی ہم لوگ کو اچھے سے کریں تھوڑا ڈیکوریٹیو کرنا چاہیے اور زیادہ اس میں اور گندگی وغیرہ ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں بھی نہیں گیمس جو بیکار ہو گئے ہیں اس کو ہٹا کے کچھ نئے گیمس لانے چاہیے ہوں ہوں ہوں چلیے پھر کل سب سے مل جل کر بات کرتے ہیں